खेलनि खे अॻिते वधाइण जे लाइ असांखे इहो आहे फ़्री के जेको आहे पर्याप्त रुप सां सामाननि जेके उन्हनि खे ज़रूरत हुजे उन्हनि खे ॾियणो खपे उन्हनि खे प्रोत्साहित करिणो खपे हा उन्हन खे जूता खपनि या क्रिकेट किट खपे या बैडमिंटन में कोई ॿार अॻिते आहे